ہندوستانی آرٹ کی دنیا نہایت وسیع اور قدیم ہے جس میں مختلف علاقوں مذاہب ثقافتوں اور ادوار کی چھاپ نظر آتی ہے وقت کے ساتھ ساتھ کچھ فنونِ لطیفہ کے ایسے اسلوب ہیں جو یا تو ناپید ہو رہے یا تیزی سے زوال پذیر ہیں ان کی حفاظت اور احیاء وقت کی اہم ضرورت ہے تا کہ یہ قیمتی ورثہ آئندہ نسلوں تک پہنچ سکے ناپید ہوتے ہوئے ہندوستانی آرٹ کے کچھ اسلوب اس طرح ہیں مدھوبنی آرٹ بہار میں مدھوبنی پینٹنگ ایک روایتی عوامی فن ہے جو بہار کے متھلا علاقے میں خواتین کے ذریعے گھروں کی دیواروں پر بنایا جاتا تھا اب یہ فن محدود ہو کر صرف تحفوں اور کمرشل آرٹ تک آ گیا ہے کلام کاری آندھرا پردیش اور تامل ناڈو میں یہ ایک کپڑے پر ہاتھ سے پینٹ کرنے کا فن ہے جو قدرتی رنگوں سے مخصوص مذہبی موضوعات پر بنایا جاتا ہے صنعتی ترقی نے اس فن کو پیچھے چھوڑ دیا پتچت پتچترا اڑیسہ میں یہ ایک قدیم اسلوب ہے جس میں دیوی دیوتاؤں کی تصویریں خاص قسم کے کینویس پر بنائی جاتی ہیں یہ فن بھی صرف میلوں یا میوزیمس تک محدود ہوتا جا رہا ہے روجی آرٹ راجستھان میں روجی پینٹنگ جو عام طور پر شادی بیاہ کے موقعے پر بنائی جاتی ہے اب گاؤں کے مخصوص علاقوں تک محدود ہو چکی ہے والی آرٹ مہاراشٹرا میں قبائلی فن جس میں سفید رنگ سے دیواروں پر تصویریں بنائی جاتی تھیں اب شہری طرزِ زندگی کی وجہ سے معدوم ہوتا جا رہا ہے سانتھال آرٹ جھارکھنڈ اور مغربی بنگال میں سانتھال آرٹ قبائل کی موسیقی رقص اور آرٹ اب کم لوگوں تک محدود رہ گیا ہے جب کہ یہ ان کی ثقافت کا اہم حصہ ہے تھنجاور پینٹنگ تمل ناڈو میں سونے کے پانی اور نفیس نقش و نگار سے بنی یہ تصویریں اب صرف نایاب اور مہنگے آرٹ پیسیز میں ملتی ہیں